बे जे आंबो उन्दै समाव जोङो जा लोगोफोरजों ओंखाम ओंख्रि गेलेयो बिदिनो सुदाम दालाय लायो ओमफ्राय बिदिनो ज' ज' दुगैनो दैयाव थाङो आबौनि बैग्रिखौ खावनानै होसोजाबा बानलु संख्रि लानानै थांखासै ओमफ्राय आबौनि बैग्रिखौ फिरिसै आबौजों होसो जानोसै दै सेराव जानानै आराम ब्रैगि जानानै गोलोमबा दैयाव बारसोमनोसै आर फैनानै न'आव फैबा उन्दैफोरखौ बानानै लांनानै ओंखाम ओंख्रि गेलेहैनानै सुदाम दानोसै गेलेनोसै माबा माबि खालामनानै खानाय गोलाव हेबलायनानै माबानानै गेलेयो ज' ज'नो ओंखाम ओंख्रि संलाय लायनानै ओमफ्राय बिदिनो गथ'फोर गाब्बा न'आव लाबोनानै आरो लोगोफोरजों दैसा थेदोंनो होनबा जेखाय खबाय लानानै ना गुरनो थांसै ना हमनानै लाबोनोसै उनाव आरो ओन्दैखौ लानानै थाफिननांसै आमफ्राय उनाव जों बिदिनो लोगोफ्रा लेंहैसै नै दा मोनायाव लांदां गान दङनो फैद' नायनोसै ओंखाम ओंख्रिखौ स्रां संखा हाखु दाखु संनोसै संनानै जानानै थांनोसै गेलेनानै आर अखानायै बिदिनो मावै दाङै आरो संनाय खावनाय गथ'फोर डिसटार्ब जायो होनबा बाना लांदो होमबा लांनोसै आर लोगोफोरा लेंहैबा ज' थांनानै गेलेनोसै बिदिनो गारलाय लाया बेहायबा बाहाय बि मालाबा बिदिनो ओमफ्राय आर मालाबाना ना ओंख्रि गैयाबा सोरनावबा माबा जादोंनो हाबा जादों थो जाहैनो होन्नानै थांलाय लायो गारलाय लाया लोगोफोरजों ज' ज'नो आर सोरनिबा बस जादोंबाबो फैसा फैसा खार सारोनोहाय फै फैसा खनहैनि जोंहा दा मेथाय जानो होन्नानै फैसाखौ बसआव खन्नोसै बसआव खन्नानै बिदिनो हायाव फबना दोन्नानै बै बसनिफ्राय फैनानै दुगैनानै न'आव हाबनोसै फैसाखौ लामायाव फबना दोनसै बाजाराव बेखौनो हुरु मुला बायनानै जाहैनोसै बायह्रा बायह्रा न'आवथ' गोदो सोयामोन नालाय ओन्दैफोरनि नियमाव गोदो बिदिनो जों खालामनानै फैदों आरो बिदिनो बिबौफोरनि खोथा लाबाय ओमफ्राय बिदिनो आफामोन जाहैबानो फैनानै दुगैफिन्नानैसो न'आव हाबनो मोनो बेव हाबनानै दुगैबाय आरो जोङो बिदिनो दुगैनानै न'आव फैयो आमफ्राय बिदिनो लोगोफोरखौ आर लोगोफोरजों ज' गेलेहैफिनोसै जोंना मैयानि सुदामनि माबाया आगर एरनाया जायाखैहाय दोनै एरफिननोसै दाफिनसै फैदो होन्नानै आय मोननि दिस खाथाखौ लांनानै दाहैयो बिदिनो जोङो माबा मोनसे सुनानै सोलोंनि होन्नानै सोलोङो ओन्दैयाव बिदिनो मावबोनानै गैया लेखा फरायावथ' गैया गोदोनि मानसि गथ' बानांगौ होन्नानैबो थांनो मोनखायाखिसै नालाय इदिनो गेलेयो आरो जों ओंखाम ओंख्रि संबाय थानानैनो सुदाम दानाय ओंखाम ओंख्रि संनायखौनो गिदिर गावनो गिदिरबादि सान्नानै लायो गेलेयो ओमफाय बिदिनो फैसाफोर मोनबा फैसा खेला गेलेयो आरो जों एसे ओमफ्राय बिदिनो आसान खेला फैसा खेला ओमफ्राय हौवासाफ्रा मार्बल गेलेबाय जोंहा आसान खेला गेलेबाय आरो बिदिनो गेलेलायनानै ओंखाम ओंख्रि संलायनानै जाफ्ला लायनोसै लायखंखौनो मानसि खालामफ्लालायसै माबा खालामप्लायो फुथुला बानोसै गेलेलायसै हौवाफ्रा हौवाफोर आलदा गेलेसै जोंहा जों आलदा गेलेनायाव हाथाय खालामलायनानै बायहैलायनोसै हौवासाफ्रा मा मा फान्नोसै बेखौनो जोंहा बायस' हैनोसै बायनानै लाबोनोसै बेखौनो ओंखाम संफ्लालायनानै जानोसै आर बिमा बिफा ओंखाम जानो होनानै लायबा न'आव फैनोसै आर उनाव बिदिनो खारखुमा लांफिन्नानै लोगोफोरखौ गारनो हाया मोजां मोनलायनाय नालाय आर थांफिनो थांफिन्नानै जोङो गेलेहैफिनो बिदिनो गेलेबोबाय आवगयनिफ्रायनो जि दानो सोलोंजेनबाय मालायनि सेराव जिरायनानै जोङो माबादि दायो सोलोंबाय जेखब सोब आगर जों माबानायाव बिदिनो सुनायनिफ्रायनो बिमा बिफानि सोलोंस्लुिंहोनायाव दानाय लुनायावबो सेसथा होबाय सोलोंबोबाय आरो जों बिदिनो ओन्दैनिफ्रायनो मालायनि इसानाव सेर सेर थाबाय सुदामनिफ्रायनो जों बेखौ सोलोंनानै दानाय जादों आरो बिदिनो जि फिसाया सोंनानै होबाय मा आगरजों दानि आगरखौ माबादि रोंगोन नोङो होन्नायाव देख बिदिनो खब सब आगरखौ सोलोंबाय बे सोलोंनानै बिदिनो रोंबाय दानाय माबानायाव ओमफ्राय सेसथा होनानै गथ'फोरनि माबादोंबाबो जों बानानै दैबायनानैबाबो बिदिनो सोलोंबोदों ओंखाम ओंख्रि गेलेबाय माबाबाय बिदिनो बे बस खास थांबाबो सासेबो लोगोखौ गारलाय लायैनि गावजों गाव लेंहरलायनानै मिलायनानै जों थाबोदों आरो बिदिनो रोंबोबाय सोलोंबाय नों एसे आं एसे माबा होनानै फोरोंलायनानै जागोन होन्नानै खालामबाय आरो